ओ औ माथो नोङो आंखौ काजिरङाथिं लांनो हागोन ना हायो मा मा बुस्थु नुगोन आं इसे थांगौमोन हरैहाय

आं एसे थांगौमोन मालाबा मालाबा लोगो लादो दे

दे दे दे दे दे माब्लाबा माब्लाबा दिन्थिहैथारदो आंनो

अ अ औ आं नुफेरथारिखाय एसे नायनो लुबैदों जायगाखौ

ए ओहो आं नुवाखै बेफोरखौ माब्लाबा लां अ माब्लाबा नोंजों लोगो लानानै नायनाय नायनाय हैनोसै ओ अ ए

दे दे आं गोसो जाथारदोंलै नायनो ओहो गैया ओं अ दे दे नों हजोंहाय थाखानायथ' आं बेखायनो दस्रायाथ' लांनो रोंनाय नङा नोंबा नुखानाय बेखायनो आं नोंजोंसो थांफानो लुबैदों आरो

दे दे दे दे ओमफ्राय फैसाफ्राबा बेसेबां थांगोन बेसेबां थाङा

अ थांलाय फैलाय दुइहाजार दे खुनुरुखम बेबस्था खालामनोसै आं दे अ औ दे